हैलो फ्रैंड्स मां तव्हांखे छा ॿुधायां पंहिंजे स्कूल जूं ॻाल्हियूं स्कूल में जेके असांजे हैपी मूमेंट्स हूंदी हुइयूं सभु साहेड़ियू गॾु वेंदा वियासी स्कूल सुबुह सुबुह जो हरि हिकु पंहिंजे घरु जे ॿाहिरि हिकु ॿिए जो वेट कंदा हुआ ऐं वेंदा वियासि गॾु वरी रिसेस में गॾु टिफिन खाईंदा हुआसि वरी वापिसि अचनि महिल ॾाॾो मज़ो कंदा कंदा ईंदा हुआसि ऐं स्कूल में मुंहिंजो फेवरैट सब्जैक्ट हो सभिनी खा मैथ्स मैथ्स मूंखे ॾाढो वणंदो हुयो ऐं मैथ में मां हमेशह आउट ऑफ स्कोर करण जी कोशिशि कंदी हुयमि पर कॾहिं कॾहिं हिकु ॿ मार्क थोरी घटि ईंदी हुई ऐं मुंहिंजो मूंखे जेको सबजैक्ट न वड़ंदो हुयो उहो हुयो हिस्ट्री हिस्ट्री मूंखे ॾाढो बोर लगंदो हुयो बसि हिनखां वधीक मां ॿियो तव्हांखे छा ॿुधाया पंहिंजे स्कूल जे बारे में